मां सॼे ॾींहं में सभिनी खां हुते मंजनि करे सनानु करे पूॼा कंदो आहियां भॻवान जो आशीर्वाद वठी करे मां अॻिया पंहिंजे ॾींहं जी शुरूआत कंदो आहियां वेंदो आहियां नाश्तो करे पंहिंजे दुकान में पंहिंजे कारखाने में हुते वञी करे मां पंहिंजे पपा जी थोरी मददु कंदो आहियां बैंकुनि जे कमु करण में ऐं बिल ठाहिण में जीअं ही मूंखे टाइम मिलंदो आहे मां पंहिंजी अॻियां पढ़ाई कंदो आहियां ऐं शाम जो पंहिंजे ट्यूशन हली वेंदो आहियां मूंखे ट्यूशन में जाम कुझु सिखणु मिलंदो आहे ऐं मां जाम सुठी मार्कू खणी ईंदो आहियां जॾहिं मां ट्यूशन मां ईंदो आहियां ऐं राति जो मां नवे वॻे घरु वापिस अची करे रोटी खाई करे पंहिंजे दोस्तनि सां थोरो ॻाल्हियूं ॿोलियूं करे परिवारनि ॿारनि सां वेही करे राति जो यारहें वॻे ताईं ॿारहें वॻे ताईं मां सुम्ही पवंदो आहियां